हमारे जानने वालों मे से जैसे कि परिवार मे ही हमारे बच्चे हैं जो कि दसवीं की कक्षा मे हैं ग्यारहवीं ग्यारहवीं की कक्षा और बारहवीं की कक्षा में है जिस में से उनके पास विज्ञान भी है और गणित भी है इस में से सब से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अधिक कठिन सब्जेक्ट गणित है जिसका ट्यूशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है और मैंने ख़ुद ट्यूशन दिया है गणित का जिस में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल भी आते हैं लेकिन वो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे उस में आसानी होती जाएगी तो उस में मतलब हमे आगे पढ़ने में मतलब आसानी भी होती जाएगी और ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षा में जिसके पास गणित और विज्ञान है उन्हें तो ट्यूशन लेना ही चाहिए क्योंकि गणित और विज्ञान दोनों ऐसे सब ऐसे विषय है जो पढ़ने में जिसे पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती है और उसके लिए हमें किसी ऐसे अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है जो हमें ये अच्छे से समझा सके अच्छे से बता सके जिस बारे में हमें आगे सावधानी हो बताने में और हम अच्छा अपना अच्छा दें सकें